ओरैनोथ' न'खराव हौवा आरो हिनजावनि गाहाय हाबा होननानै बुङोब्ला हौवाफोरा जाबाय बाहेरायाव खामानि मावनानै न'खरखौहाय खुंनाय न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसा बयखौबो जाहोनाय बेखौनो होननानै बुङोमोन सिगां समनिबा आरो हिनजावफोरा जाबाय न'आवनो थानानै ननि धोन सम्पति नायनाय माइरं गथ' गथाय बेफोरखौ बेंनाय बेफोरौनो बुजिनानै मोनोमोन आगोलनि समनिखौ बुंनो थाङोब्ला हौवाफोरनि गाहाय हाबाया बेनोमोन दि बेसोरो बाहेरायाव ओंखारनानै जैखि हाबा मावामानो न'खरखौ गावसोर खुंनांगौ न'खरनि बिसि फिसा बिसोरनि गाहाय बिबाना हौवाफोरनि जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरो हौवाफोरनि जायोमोन आरो हिनजावफोरा न'खराव थानानै गावनि धोन सम्पति माइ माइरं बारि बागान बेफोरखौ नायनानै मोसौ मोसा हा हु बेफोरखौ लानानै आबाद बेफोरखौ लानानैहाय बेफोरखौनो गाहाय हाबा होननानै बुंजायोमोन गोदोनि समावहाय बा सिगां समावहाय न'खरनि आइजोफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनो होनाय जायामोन बाहेरानि खामानि साख्रि बाख्रि मावहोनाय जायामोन बा हाथाय गला खालामहोनाय जायामोन गुबुन गुबुन जायगायाव थांहोनाय जायामोन नाथाय दानि दिनावहाय दानि जुगाव नुनो मोनोदि न'खराव हौवा हिनजावनि हाबाखौ लानानै जेबो फारागथिखौ नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालिनि जुगावहाय सोलोंथायखौ हौवायानो होन हिनजावानो होन गोजौ गोजौ थाखोसिम लाबाय सोलोंथाय मोननानै दानि जुगनि हिनजावफोरा न'खरनि गासैबो बिबानखौनो नायजोबनो हानाय बा मावजोबनो हानाय जाबाय साख्रि बाख्रि मावनाय खेला धुला मावनाय एयारप्लेन सालायनाय रकेट मानाय साइन्टिस्ट बा आर्मिफोरनि गेजेराव गोबां हिनजावफोरानो दा गोबां खामानिखौनो माने मावनो उदां मोन्थाय मोनबाय बै समनि बायदि न'नि बाहेरानिफ्राय ओंखारनो मोना खालि न'आवहाय न'नि खामानिल' मावनानै थानांगौ बेफोरबायदि नंला साख्रि मावनानै गावनि न'खरखौबो बा गावनि गोनांथिफोरखौबो सुफुंनो हानाय जाबाय आरो हौवाफोराबो हौवाफोरजों समान समान गावनि न'खरखौ नायनायाव गावनि हादोरखौ दैदेननायाव हौवा हिनजाव दानि जुगाव खामानियाव जेबो फाराग गैया माने हौवाया जेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो हायो बा मावनो मोनो हिनजावाबो बेखिनि खामानिखौनो मावनो मोनजोबनाय उदां मोन्थाया दा दङसै आरो दा बेफोरजोंनो हिनजावफोराबो बे फारागथिखौनो लायालासिनो हादोरनि जौगानायाव गोबां खामानि मावदों बेफोरखौ नुनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो बा गावनि न'खरखौ खुंनायाव हिनजावफोराबो हौवाफोरजोंनो समान समान बिबान दङ बा बे बिबानखौ लादों बा हादोरखौ जौगाहोनायाव समान समान खामानि मावफादों बेफोरखौनो आङो जोंनि हादरनि आइजोफोरनि जौगानायखौ नुनानै मोजां मोनो आरो हाबाफारिनि खामानियावहाय बेबायदि सोलायनाय लाबोनायखौ जोंनि हादरावबो उदां होनायखौ गुबुन हादरफोरबायदिनो बेराद गोग्गानाय आरो मोजां मोननाय मोनो गुबुन हादोरफोरनि आइजोफोरा जेरैहाय जौगासार देरहासार बेबायदिनो जोंनि भारत हादोरनि आइजोफोराबो दा गोबां बिथिङावनो हौवाफोरजों समान समान खामानि मावो हौवाफोरजोंनो समान समान ड'क्टर दङ इन्जिनियार दं सोरबा साइन्टिस्ट दं प्रफेसार दं लेक्सारार दं बेफोरो जाबाय जोंनि आइजोफोरा आइजोफोरनि जौगासारनाय बा हाबाफारिनि सायावहाय मोनसे हौवाया बेखौ मावथारनांगौ बा हिनजावा बेखौ मावथारनांगौ बेखौ होनालासिनो बयखौबो उदां होनायावहाय फारागथि गैयिनि जाहोनाव जोंनि हिनजाव माहारिफोराबो दा गासैबो खामानिनि बिथिङावहाय समानै जौगानायखौ आङो नुनो मोनदों